साढ़े विलेज दे बिच्च बड़ी सारी रैमडीस ऐ मतलव बड़ी सारी मतलव बनदियां डिश्शां दे पापूलर बी बड़ी सारी डिश्शां ऐं ते होर जेह्ड़ी मतलव वेट लूज़ करै वेट करै ते ओह्दी जादातर ओह् उब्बले दे चने चनें बनाने होन चनें गै वेट लूज़ करी सकदे बंदे दा ते कन्ने ताकतबर करदे होर करेले बगैरा खाने चाही दे करेले बगैरा और जेह्ड़ी पॉपूलर साढ़ी रैमडीस ऐ ते ओह् ऐ मध्दरा दुध्दै ई काह्ड़ी कूड़ियै ड्राई फ्रूटस बगैरा पाइयै बदाम बदूम ते गरी गुरी पाइयै बनांदे ऐ बड़ी पॉपुलर ऐ साढ़े ग्रांऽ ते रांग विलेज़ दी बड़ी पॉपुलर रैमडीस ऐ एह् और वेट लूज़ करने आस्तै असें जादै जादै उब्बले दे चने बड़े अच्छे ऐ मतलव साढ़े वेट लूज़ करी जंदे पूरे बॉड्डी दा और स्हानू फैटिसट चीजां घट्ट खानी चाही दियां ऑयली चीजां तेल आह्लियां चीजां घट्ट खानी चाही दियां तेल आह्ली चीजें दी बज़ह कन्नै वेट बधदा अस ओह्दी बज़ा कन्नै गै वेट साढ़ा इयां जादा बधदा जल्दी एह् चीजां साह्नू जल्दी कोला जल्दी बंद करनी चाही दियां ते और अगर वेट लूज़ करना होऐ त् थोह्ड़ा दौड़ना बी चाही दा ओह्दे कन्नै बी होई जंदा एह् नेहियां सिर्फ चीजां खाने कन्नै वेट लूज़ होई जंदा थोह्ड़ा अपना बी इयां जोगा जागा करना चाही दा ओह्दे कन्नै वेट लूज़ होंदा बड़ा फर्क पौंदा और जेह्ड़ी साढ़ी मतलव मध्दरा साढ़े ग्रांऽ दी बड़ी अच्छी मतलव पॉपूलर ओह् ऐ डिश ऐ बड़े लोग खंदे ऐ हून बड़े अच्छा मतलव ट्राई करदे ऐ अच्छी बनांदे साढ़े किचन दे बिच्च साढ़ी मम्मी माता होर दादियां अच्छा चीजां बनांदे ऐं मध्दरा होर बी मतलव कि जो बी साढ़ै बाह्रा दा कोई गैस्ट गुस्ट आंदा इयै जादातर इयै बनांदे ऐ पॉपूलर चीज़ ते ऐ लोग इयै बनांदे मतलव कि गैस्ट गुस्ट बगैरा आई जा होर अस मतलव कि ओवर वेट बी मतलव जादा मता नी रक्खना चाही दा बंदे नै अपना वेट इयां नॉर्मल गै होऐ ता अच्छा लगदा मता वेट होई ता केई इयां अच्छा नी लगदा कन्नै बमारियां लगदियां जादा बेट होऐ हिसाबा दा खाना चाही दा हिसाबा दी चीजां खानी चाही दियां उब्बले चने खाने सवेरै होर होर बड़ी सारी चीजां दलिया बगैरा खाना दुध्दै च पाइयै दलियां बनदा ओह्दै कन्नै बी वेट लूज़ होंदा ताकत आंदी शरीर बॉड्डी अच्छी अनर्जी फील करनी ऐ एसी एसी चीजां करनी चाही दियां ट्राई करनियां चाही दियां बड़ी चीजां होर बी बड़ियां ऐं जादा जेह्ड़ी फेमस ओह् ते इयै मध्दरा ऐ ते होर बी इयां है ते है रैमडियां मध्दरा बनदा साढ़े घरे मतलव कोई बी गैस्ट आ ते तां ई बनदा जादातर